हमर सबके राज्य आओर आसपासके समयसँ हमर सबके जगह बहुत बेसी प्रभावित अछि चूँकि हमसब सुदूर ग्रामीण एरियामे रहय छी आओर ओतऽ अइसँ पहिले पैघ पैघ मार्केट नहि रहय छलियै आओर शहरके देखा देखी हमरो सभके

इएह सब कारण छी